जोंनि बे जायगायाव गोबां दावफोरफैयो जेरै थिया बाथ' दावथु दाउथुत सखा अनेक जातनि सखा दङ फारौ दं गोमो गोमो दाव दं दाउखा दं दाउखोवौ दं बेफोरनि मादाव आङो दावबाथ'खौ साबफिन मोनो